हमे जे पहिले दा ऑडर करने रहिए खाना डिश बढ़िआँ निमन लगलै आओर नीक लगलै आओर हमे फेरसँ हमरा वएह ऑडर करि दए हम फेरसँ वएह डिश मँगाबैलए चाहै छिए